ہیلو سر میں سدھارتھ نگر گاؤں بڑھنی سے بول رہا ہوں میں اپنے گھر کی تزئین و آرائش کر رہا ہوں اور مجھے بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت پڑی ہے پڑ رہی ہے اور ان میں سے ہمیں گیس سلینڈر کی فراہمی کا فراہمی کی بھی مطلب ضرورت پڑ رہی ہے اور ہمیں وہ چیز بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ روزمرہ کی زندگی کے لیے گیس بہت زیادہ ضروری ہیں اور اور ہم ان کے لیے آپ کو پتہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ضلع سدھارتھ نگر یو پی گاؤں بڑھنی میں آنا ہے اور ہمیں گیس فراہم کرانا ہے اور ہمیں یہ چیز ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں گھر کی تزئین کے لیے آرائش کے لیے ان چیزوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے تو ہم آپ سب سے پہلے ہمیں یہ چیز دستیاب کریں پھر ہم آپ اس کے بعد پھر ہم آپ کو دوسری چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں گیس سلنڈر کی ضرورت ہے کس کی کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں کیونکہ اس کے بغیر انسان مطلب اپنے اگلا کام نہیں کر سکتا ہے اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ آپ جو آپ کو پتہ بتا دیا گیا ہے اس پتہ پہ اس چیز کو ڈلیور کریں